हमारे राज्य में से बहोत से धार्मिक नेता हुए हैं पुजारी हुए हैं महाराज हुए हैं जो अपने मतलब अपने अपने स्तर पर ज्ञान देते हैं भागवत कथा वास्ते हैं अगर ये शिव पुराण करते हैं रामायन सुनाते हैं जो भी ये करते हैं और हमारे यहाँ के लोग इनको बहुत आदर देते हैं इनको पूजनीय मानते हैं जैसे ये रामद्वारे वाले राम प्रसाद जी महाराज हैं कृपाराम जी महाराज हैं ये सब है ना मतलब जगह जगह ज्ञान देते हैं लोग काफ़ी इनको गुरु भी मानते हैं गुरु बनाते हैं भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं और बहुत सारे ऐसे और भी कई मतलब हमारे जगह आसपास जगह जगह गुरुद्वारे हैं यहाँ गुरु महाराज रहते हैं जिनको मानते हैं पुजारी है भिक्षु है और यह भी पंडित जी वो हैं वो भी है ना निमीचंद जी वो भी अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रसिद्ध हैं जो शिव जी को पूजा करने के लिए हर तरह से उन्होंने लोगों को आकर्षित किया लोगों में शिव जी के प्रति बहुत ही अच्छी भावना जगाई है